जोंनि फिसिग्रा जुनार बे जुनारजों जों मा खामानि मावनो हायो होनोब्ला जों मोसौफोरजों जोङो हालेवो जोङो खिथि मैगं मावो बिजों आरो जों माइफोरबो गायनो हायो बायदि बायदि जोङो आबादफोर बोखाङो आरो बे मोसौफोरजों एवनानै आरो बे मोसौनिफ्राय आरो जोङो जों फालांगिबो खालामनो हायो मानो होनोब्ला जोङो बिनि फिसा मोनोब्ला बिनि गाइखेरखौबो जों फाननानै आरो जों न'खराव माबा मोनसे जोंनि न'खरनि उन्नतिनि थाखाय जों खामानि मावनो हायो आरो आरो जेरै दा दाउफोर जोङो फियो दाउफोरखौबो बिदिनो दाउदै दैयो आरो दाउदैफोरखौबो जों फाननो हायो आरो दाउ बेरहोनानैबो दाउफोरखौबो जों फेहेरनानै जों फाननो हायो आरो आरो अमा दङ बे अमाखौबो जोङो फियो आरो जोङो बिदिनो फिसाबो जों फाननो हायो आरो फिनानैबो जों बेखौ सिथारनानै फानोब्ला आरो जोंहा बे फैसाफोरजों आरो जोङो न'खर मोजां दाखांनायाव जोङो बेखौ हेफाजाब मोननो हायो आरो बेफोरजों आरो बेबायदिनो मैसो दङ जोंनि जुनारनि गेजेराव मैसोआबो जोंनि थाखाय खामानि होयो बेजोंबो हालेवो आरो गाइखेरफोरखौ फाननानै बे न'खर सानफ्रामबो सोलिलांनायाव मानि जोङो बाहायलांनो हायो आरो बे फैसाफोरखौ मोनोब्ला आरो मा होनो बिदिनो

आरो बिनि जे खानाइ हासुदैफोर बेनि जे खिनाय बेबो बिराद मैल'बान जाहैबाय जोंनि थाखाय बियो हासार मोसौ खि आरो मैसो खि आरो जिखुनु बोरमा खि मा होनो अमा खि दाउ खि बे खिफ्राबो आरो मैल'बानबावसो जोंनि थाखाय मानो होमबा बिबो बेहायबो फैसा दङ जोङो बेखौ मोसौ खिफोरखौ जों जमा दोननानैबो जोङो फानहरनोबो हाबावो आरो जोंनि बे मा होनो बारि आबाद मावनायफ्रावबो जोङो सारनानै जोङो हासार खालामनानै जों मावनो हायो आरो बिसिनि हासुनायफ्राबो मैल'बान खिनाय गासैबो बोरमाफ्राबो बोरमायाबो बेयावबो एसेबां खरसा गैया जोङो गांसो जाग्रा बुस्थु बोरमायाबो जोङो एसे बेखौबो जोङो आबाद खेथि खालामनो हायो बोरमाखौबो बिनि खियाबो बिराद मैल'बान आरो बिनि खियाथ' आरो बिराद मैल'बानसिनबाव मा होनोब्ला बेनि खिया इसे गोरा नालाय तिन सारि बोसोर बिनि खिया थायो आरो हासारा माने बियो गोरानिफ्राय गुरै जालांनानै गलिलांब्ला माने गोबाव सम बियो हासार खालामो आरो हाखौ बिदिनो मैसोनि खि मोसौ खि बोरमा खि अमा दाउ बे जोंनि थाखाय बिराद गोनां आरो जोङो बेजों जोङो न'खरखौ मोजां फोसाबनो हायो लुखांलांनो हायो दाखांनो हायो बेनोसै